हरे राम झूलेलाल साईं तव्हां मैक रिएलटस था ॻाल्हायो हा मुंहिंजो नालो मीरा आहे मां हिकु एम एन सी में कमु कंदी आहियां मां दिल्ली शहर में हिकु ज़मीन ख़रीदु करण थी चाहियां तव्हां मूंखे मदद करे छॾींदा तव्हांजी मालिक आई आ्हे न मैक रिएलटस जी मुझे मूंखे फ्री होल्ड प्लॉट खपे ख़ासि यानि सुठो इलाक़नि में घटि में घटि चर चारि सौ गजु खपे

स्कूल ड सुठो स्कूल आहिनि आसे पासे

हा सुठी जानकारी आहे मां वरी चवनि तव्हांखे फोन कंदमि ऐं ॿुधाईंदमि

हा हा मां अॻिले हफ़्ते ॿिए छंछर ते तव्हांखे कॉल क कंदमि ठीकु आहे हा मां मां ॿुधाईंदा अॻिले छंछर जे ब ब बातचीत में जय झूलेलाल